ہلو اولا ٹریولنگ ایجنسی جی میں شبلی صدیقی بول رہا ہوں ایکچلی میں نے آپ کی ایجنسی کی ایک کیب بک کی تھی کنہیں وجوہات کے سبب مجھ کو اپنا کیب سے سفر منسوخ کرنا پڑا کچھ مجبوریاں کچھ حالات اس قسم کے بن گئے کہیں اور جانا پڑ گیا لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میں نے بکنگ کے دوران جو روپیے ادا کیے تھے وہ میرے روپیے مجھ کو واپس مل جائیں آپ کی مہربانی ہوگی شکریہ